नमस्कार नमस्कार हमको चन्द्रिका देवी मन्दिर घूमने जाना है हाँ ऑटो चाहिए अरे हम लोग जाएँगे बच्चे भी लोग जाएँगे और घर की कुछ औरतें जाएँगी कितना लगेगा क्या होगा कैसे क्या अरे तो इतना ज़्यादा हुआ भैया इतना बहुत ज़्यादा हो गया हैं अरे दो हज़ार रुपये ज़्यादा है भैया थोड़ा अरे उसमें तो बहुत ज़्यादा लगा है भैया सौ पचास की क्या बात हुई चन्द्रिका देवी मंदिर जाना है ना हाँ हाँ तो वहाँ अरे अरे हाँ चार पाँच लोग तो है ही हैं अच्छा अच्छा ठीक और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है हाँ चलना है अभी चलना है हाँ तो कितना समय लगेगा कब कब तक आ रहे हो आधा घंटे में आ जाओगे हाँ फिर पहुँचाने में कितना समय लगेगा हाँ मंदिर पहुँचाने में कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा मंदिर जाने में पहुँचाने में दो घंटे लग जाएगा हाँ ह्म्म ठीक नमस्कार नमस्कार